हाँ हम पैसे बचाते हैं पैसे बचा कर कई अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनसे छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं जिससे कि हम अपने रोज़ाना के जो वस्तुएँ हैं जैसे सब्ज़ी और खाने पीने की चीज़ें हैं उनको लेते हैं और बच्चों की जैसे पढ़ाई के ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं पैसो बचा पैसे को बचा कर उनकी किताबें हैं कॉपीयाँ हैं इतने सारे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं तो प्रोजेक्ट में में बहुत सारा मतलब चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है बच्चों को तो बच्चों के लिए हमें प्रोजेक्ट या और प्रैक्टिकल जो भी करवाते हैं तो पैसों से प्रैक्टिलों को लेते हैं प्रैक्टिलों की जो ज़रूरत की समान हैं उनको हम लेते हैं और लेकर बच्चों को देते हैं और एफ डी और म्युचुअल फंड आदि हम नहीं करवा पाते हैं क्योंकि हमें अभी इंटरनेट के इस समय में थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा नहीं हैं और जानकारी है भी तो कई लोगों से हमने सुना है कि इंटरनेट में जो बैंक में पैसे डाले जाते हैं तो कई ऐसे लिंक आती हैं और कई सारी चीज़ कई लोगों के पैसे उनसे गायब हो गए हैं तो हमें कई बार यह लगता है कि हमारा जो पैसा है एफ डी या म्युचुअल फंड हम आदि चीज़ों को करते हैं तो उससे हमारे पैसे का नुकसान हो जाएगा हमने जो भी पैसा बचाया हुआ है वह पैसा हमारा यूँ ही मतलब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा हम न उससे उस पैसे से कुछ काम कर पाएंगे और न ही हम उस पैसों उन पैसों को उपयोग कर पाएंगे